دہلی ایک ایسا شہر ہے جہاں کئی مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں اور ہر مذہب نے صحت یا تندرستی کے مسئلے کو اپنے انداز سے سمجھا اور سنبھالا ہے ہندو مت میں یوگا اور آیوروید کو بہت اہمیت دی جاتی ہے بہت سے آشرم اور یوگا سینٹرز دہلی میں ایسے ہیں جہاں لوگ جسمانی و ذہنی سکون کے لیے آتے ہیں اسلام میں دعا روحانی مشورہ اور صدقہ دینے کو بیماری یا تکلیف سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے دہلی کی کئی مساجد کے ساتھ مفت یا سستے کلینک بھی چلتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں سکھ مت میں سیوا یعنی خدمت کو بڑی عبادت مانا جاتا ہے گرودوارا میں مفت لنگر کے ساتھ کئی بار بلڈ کیمپ میڈیکل چیک اپ اور ادویات کی تقسیم کا بندوبست کیا جاتا ہے عیسائی مشینری بھی دہلی میں کئی اسپتال اور کلینک چلاتے ہیں جہاں جسمانی علاج کے ساتھ روحانی مشورے بھی دیے جاتے ہیں خاص طور پر ذہنی دباؤ یا اکیلے پن کے شکار لوگوں کو